अस जिसलै सुत्ते हा ते साढ़ी मां नै खाना बनाना ते असें बड़ा पसंद करदे हे की साढ़ी मम्मी नै खाना बनाया ते इस वक्त अस खुद बी खाना बनाई लैने आं जे पसंद आंदा असें गी की ओह्कड़ी चीज बनाई लैने आं क्युंकि करेले बोह्त पसंद ऐ बाऽ करेले फ्राई करने असें करेले फ्राई करने ते ओह् करेले फ्राई करके मसाला फ्राई करना ते फिर असें ओह् करेले खाने ते बोह्त पसंद ऐ सब्जियां ते सरेआं साग एह् बड़ा पसंद ऐ क्युंकि साग बनाना पालक पानी एह्दे बिच ते एह् सेह्त बास्तै बोह्त अच्छियां सब्जियां हरियां पालक दी होई पालक पनीर होया होर सरेआं दा साग होया टोड्डा होया ते एह् बड़ा पसंद ऐ असें लोकें ई क्युंकि एह् सेह्त बास्तै ना एह् चीजां बोह्त अच्छियां न एह् खानी चाही दियां न इस बास्तै भिंडी ऐ ओह्बी पसंद ऐ फ्राई करके बनाओ फ्राई करके बनाओ जिस तरहां मर्जी बनाओ एह्दी बोह्त अच्छी सब्जी बनदी सारें गी बोह्त पसंद ऐ ते एह् गोभी दी सब्जी ऐ ते जे बी खानी पकानी खानी ते होंदी ऐ जो बी चीज सब्जी ऐ लैते दा पसंद ते जो ऐ मेरे पर जादै करेला पसंद ऐ मे करेला जादै असें ठाक्केआ ऐ खाने आं क्युंकि करेला सेह्त बास्तै अच्छा रौह्ंदा क्युं एह्दे कन्नै शुरू दा गै अच्छा रौह्ंदा ऐ फ्राई करके खाओ कच्चा खाओ ते शुगर ते कच्चा करेला असलें लोकें ई अच्छा चंगा लगदा ऐ इस बास्तै असें सब्जियां जेह्ड़ियां सारियां बनानी चाही दियां न जेह्ड़ी सब्जी ऐ गोभी होई फ्रैश बीन्स होई ते अजकल्ल बच्चे ते अजकल्ल बच्चे सब्जियां पसंद निं करदे कुलचे खाने नूडल्स खाने एह्कड़ियें चीजे च बच्चे अजकल्ल बच्चे आलू टिक्की होई कुलचा होया अजकल्ल बच्चे साढ़े पासै दे बच्चे एह् पसंद करदे न ते असें ई एह्कड़ी चीजां पसंद निं हैन क्युंकि अस गिज्झै दे आं साग टोड्डा खान असें एह् सब्जियां पसंद न जो बी सब्जियां बाह्र बजार लेई लैने जो मन करना ते ओह् आह्ली सब्जी लेई लैनी बनानी ते खाई लैनी ते एह् असें लोकें ई एह् पसंद ऐ ते अजकल्ल बच्चे एह् पसंद करदे निं कदें सब्जी बनाओ ते ओह् उनें खानी नेईं ते एह् मम्मा नेईं अच्छी सब्जी एह् वाली नेईं खानी असें एह् दूसरी खानी ऐ ते बजार से खाऽ लैंगे ते उन्ना नै बजार जेह्ड़ी चीज ऐ ओह् पसंद ऐ असें लोकें ई एह् बजार आह्ली चीज नेईं पसंद क्युंकि असें अपने हत्थें कन्नै जो चीज साफ सूथरी बनानी ओह् असी अपने देखना कटना कोई ऐसा कीड़ा ना होवै बिच कोई गंदगी होऐ असें लोकें शैल सब्जी जेह्ड़ी ऐ ओह् मतलब साफ सूथरी करके उस्सी देखना होर असें कट्टनी ते ते अस ते दपैह्रीं सवेरै असें सुक्का फुलका सब्जी जां ते आलू परौंठी बनाई लेई जां ते सुक्की सब्जी बनाई लेई ते फुल्का दपैह्र नूं असें चाहे राजमां बनाई लैने चाहे चावल बनाई लैने इस बास्तै रात नूं बी फुल्का ई पसंद करने आं सब्जी होई ऐहे मतलब असें ई सब्जियां न बजार दियां एह् सारियां असेंगी बोह्त चंगियां लगदियां सब तू जादै असेंगी जो पालक पनीर ऐ हरी सब्जी ऐ ते हरी सब्जी पसंद ऐ असें ई क्युंकि सेह्त बास्तै अच्छी रैह्ंदी ऐ एह् सब्जी इस बास्तै सब्जियां जादै पसंद करने आं बमारियें कोला बचने बास्तै अस मतलब सब्जियां जादै खन्ने आं एह्दी सब्जी बी बनानी ते असें लोकें बोआलना निं अस पैह्लें बोआलगे सब्जी पर तड़का असें लोकें लाना क्युं कि सब्जियें दे बिच इनें मलावट कीती दी ऐ दोआइयां पाई दियां होंदियां न ते असें लोकें जो बोआल करके बोआला करके फिर असें सब्जी च काड़ बनानी होर शैल साफ सूथरी धोनी तालनी ते फिर असें लोकें सब्जी बनानी ते फिर असें ओह्दे कन्नै फुलका खाना ते इस बास्तै ओह् बच्चे जेह्ड़े मतलब ओह् निं पसंद करदे ते असेंगी बोह्त पसंद ऐ ते दालां बी बनानियां मन करै ते छड़े मांह् दी दालां जेह्ड़ियां ओह् बनाई लैनी ते कन्नै चने दी दाल अम्बल ओह् बनाई लैना ते सब्जी दूई मिक्स दाल बनाई लैनी असें लोकें ते सानूं बड़ी चंगी सब्जी दाला जेह्ड़ियां ऐं लगदी घर च होंदियां न ते इस बास्तै बच्चे पसंद निं करदे ते ओह् बजार दा खाना पसंद करदे ते असी जेह्ड़ी दाल सब्जी अपने लेई बनानी ते ओह् खाई लैनी